گڈ مارننگ سر سر آپ موبائل ریپئرنگ سے بول رہے ہیں سر سر مجھے اپنی موبائل درست کروانی تھی سر ہو جائے گا آپ کے پاس سر میرے موبائل کا ڈسپلے خراب ہو گیا ہے سر جی سر صرف سر اوریجنل کے کتنی قیمت ہے سر

اگر اوریجنل دیں گے تو سر اس کی گارنٹی کتنے تک ملے گی سر جی سر

سر اچھا اور دوسرے والے کی کتنے دن کی گارنٹی ہے سر سر ایک بات بتائیں سر اوریجنل والے کس کمپنی کی ہے سر میرا موبائل اوپو کا ہے تو اس کے لیے کون سا بہتر رہے گا یس سر سر ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ سر تھینک یو سر